میرے کھانے کی اجزاء میں شامل اشیاء وہی ہیں جو اکثر جگہوں پراستعمال ہوتی ہیں ہاں ترکیب اور کھانا پکانے کے طریقے مختلف ہیں جس کی وجہ سے میرے کھانے میں ذائقہ بڑھ جاتا ہے لیکن اگر ایک دو اجزاء کی بات کریں تو میں گوشت کے لیے دکنی مرچ اور سبزیوں کے لیے ہینگ کا استعمال ضرور کرتا ہوں جو کھانے کے ذائقہ اور مزہ کو دوبالا کر دیتے ہیں